كھانا پكانے سے پہلے مجھے بہت ساری چیزیں تیار كرنی پڑتی ہیں جیسے كہ مجھے پیاز كاٹنا پڑتا ہے اور مرچی كاٹنی پڑتی ہے اور اس كے علاوہ تمام مسالے وغیرہ پیسنے پڑتے ہیں تاكہ میں كوئی سبزی یا كچھ بنا سكوں جیسے كہ عام طور پر اگر مجھے آلو كی سبزی بنانی ہوتی ہے تو میں آلو كو چھیلتی ہوں پھر میں اسے كٹ كرتی ہوں اور اس كے بعد اسے ہانڈی میں ڈال كر كے پكاتی ہوں مسالے وغیرہ ڈال كر كے اس كے بعد پھر مجھے اگر بریانی بنانی ہوتی ہے تو عام طور پر اس كے جتنے بھی مسالے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں كو دیكھتی ہوں جو چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ باہر سے منگواتی ہوں اور اس كے بعد اسے تیار كرتی ہوں اور اسی طرح سے جب مجھے گوشت وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو میں گوشت كو كٹ كرتی ہوں اس كو اس كو اچھے سے پیس پیسز تیار كرتی ہوں پھر اس كے بعد اسے اچھے سے دھوتی ہوں اور اس كے بعد اس كو اس كے جو مسالے ہوتے ہیں اسے میں تیار كرتی ہوں مكسر مسین مشین میں پیستی ہوں اور پھر اس كے بعد اسے ہانڈی میں ڈال كر كے پكاتی ہوں یہ ساری چیزیں كرنا مجھے اچھا لگتا ہے كیوں كہ لڑكیوں كو شوق ہوتا ہے كھانا پكانے كا اور میں اس كام میں بہت ماہر بھی ہوں